एखन छओ महिना पहिले हम एकटा फोन लेलिए जेकि रियलमी ब्राण्डके फोन छै रियलमी टेन प्रो प्लस फाइव जी जेकि फाइव जीके पनरहसँ बीस बैण्डके साथ आबै छै आओर ई फोन हमरा एक्सपीरिएन्सके हिसाबसँ हमरा अनुभवके हिसाबसँ बहुत बढ़िआँ फोन छै ई सभके लैके चाही फोनके लेल किएकि एहि फोनमे एक सओ आठ मेगा पिक्सलके कैमरा छै आओर साथे आठ मेगा पिक्सलके डेप्थ कैमरा छै तीन मेगा पिक्सलके माइक्रोलेन्स कैमरा छै आओर अगर हम फ्रन्ट कैमराके बात करी तऽ सोलह मेगा पिक्सलके फ्रन्ट कैमरा छै जेकि फ्रन्ट आओर बैक दुनू कैमरा ओ आइ एस के साथ आबै छै ओ आइ एस एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी छै मॉडर्न टेक्नोलॉजी छै आओर हमर जे कैमरा छै ओ फोर के अएट वन के अएट वन हन्ड्रेड एट्टी के एफ पी एस सपोर्ट करै छै आओर टेन एट्टी पिक्सलके दस सओ अस्सी पिक्सल साठि फ्रेमपर सेकेण्डपर सिक्सटी एफ पी एस पर काम करै छै जेकि एक वीडिओ रिकॉर्डिङ्ग करैके लेल ब्लॉगिङ्ग करैके लेल या फेर कोनो एहन डाक्युमेन्ट्री वीडिओ बनाबैके लेल सिनेमैटोग्राफी वीडिओ बनाबैके लेल काफी छै आओर सेल्फी कैमरा छै सोलह मेगा पिक्सलके ओहो बहुत ही बढ़िआँ काज करै छै वीडिओ बनेनाइ फोटो घिचनाइ हरेक चीजके लेल एकर कैमरा बहुत नीक छै जतऽ तक हम बात करबै अगर प्रोसेसरके तऽ टू पॉइन्ट सिक्स हिगागाइट्सके एहिमे प्रोसेसर छै जेकि टेन एट्टी स्नैप ड्रैगन प्रोसेसरके साथ आबै छै एहि फोनमे बहुत एहन बहुत एहन खासिअत छै जेकि एहि फोनके खास बनबै छै जेनामेकि एहि फोनमे एकर वेट जे छै एहि फोनके वजन बहुत ही कम छै एकदम लाइट फोन बहुत ही हल्का फोन छै एहि फोनके वजन छै एक सओ सड़सठि ग्राम जेकि बहुत हल्का मानल गेल छै थ्री डी कर्व ग्लासके साथ ई आबै छै कर्व ग्लास एक अहाँके प्रीमिअम लुक दै छै फोनके एगो बहुत ही बेशकीमती मोबाइलके लुक दै छै ओकराबाद अगर अगर अगिला विशेषताके बात करल जाए तऽ एहि फोनमे वन ट्वेन्टी एक सओ बीस हर्ट्जके स्क्रीन ब्राइटनेस छै जेकि अमोले डिस्प्लेके साथ आबै छै अमोले डिस्प्लेके मतलब भेलै कि जे एहि अपन स्क्रीनपर फोनके स्क्रीनपर कोनो भी जगह अगर ब्लैक लाइट हेतै तऽ ओहि जगहके पिक्सल ओहि जगहके पिक्सलके ओ बन्द कऽ देल जाइ छै जाहिसँ बैटरी बचत होइ छै आओर अगर हम बैटरीके बात करै छिए तऽ एहिमे पाँच हजार एम ए एच के बैटरी एक बहुत ही बड़ा बैटरी छै जे कि एतेक हल्का फोनमे पाँच हजारके एम ए एच के बैटरी देनाइ एक बहुत बड़ी बात बहुत पैघ बात छै आओर एकरा साथ फोनके साथ अहाँके चार्जर आबैए ओ चार्जर अस्सी वाटके चार्जर देल जाइ छै आओर फोन सड़सठि वाट वाटके सुपर वू फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करै छै जेकि अहाँके फोन पनरहसँ बीस मिनटमे जीरोसँ सओ परसेन्ट फुल कऽ दै छै जाहिसँ टाइमके बचत होइ छै आओर पाँच हजार एम ए एच बैटरी छै तऽ दुइ दिन आरामसँ बैटरी चलै छै आओर अहाँके वीडिओ देखैके एक्सपीरिएन्स गेम खेलैके एक्सपीरिएन्स स्क्रीनके रिफ्रेश रेटके कारण वीडिओ देखैके एक्सपीरिएन्स वीडिओ रिकॉर्डिंग करैके एक्सपीरिएन्स बहुत बढ़िआँ छै बहुत डिसेन्ट छै आओर एहिमे जे हम बात करै छिए गेम खेलाइके जेनामे कि बहुत एहन ऑनलाइन गेम छै जेनामे फ्री फायर पब्जी कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत एहन जे छै कि ऑनलाइन गेम्स छै ओकरा लेल एहिमे एक बहुत ही तगड़ावला प्रोसेसर छै जेकि एहि फोनके रुकऽ नहि दै छै फोन बहुत बढ़िआँ काम करै छै बहुत बढ़िआँ चलै छै ओकराबाद एहि फोनके लुक स्लिम लुक एकरा बहुत ही बढ़िआँ दै छै एहिमे क्लोनिङ्ग गोरिल्ला ग्लास फाइव छै जेकि एकरा बहुत ही ज्यादा सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रदान करै छै आओर एहि फोनमे बहुत सारा एहन विशेषता छै जेनामे एहि फोनके कलर बहुत डिसेन्ट छै फिङ्गर प्रिन्ट रेसिस्टेन्ट छै एहिमे स्क्रीनपर फिन्गर लॉक छै अहाँ बहुत एहन चीज सेटिङ्गोमे कस्टमाइज कऽ सकै छिए कस्टेमाइजेबल फोन छै आओर एहि फोनके अहाँ तीन कलरमे लऽ सकै छिए ब्लैक कलर ब्लू कलर आओर पर्पल कलर ऐना हमरा ई फोन बहुत नीक लागल